आं लेखाखौ फरायदोंमोन फरायनाया ओमफ्राय जोंनि बिदा बिबाजै लानानै फोरोंफैदोंमोन नाथाय आंनि बिमा बिफा गैयिखाय आङो फरायजोबनो मोनाखिसै नाथाय आं बे बिजाबखौबो बावबाय सल'खौ फरायदोंमोन फरायनाया फरायनो मोननानै मोजां मोनदोंमोन बेनिफ्राय जोङो बिमा बिफा गैयैलाय आङो फरायजोबनो मोनाखै नाथाय जोंना बिदा फंबाइया दाबसे जायगायाव थानानै आंखौ फोरोंहरदोंमोन बिनिफ्राय आङो फरायनो गोसो जायैलाय जोंनि आनैमोननाव थाहैदोंमोन बे सल'खौ आङो मोजां मोननानै फरायफिनदोंमोन फरायनायाव आङो मोजां मोननानै थादोंमोन बेनिफ्राय आङो बे सल'नि मुंखौ आं मिनथिला आङो बेखौनो बुंबाय